ग्रांऽ साढ़े साढ़े खेत्तर होंदे हे ते खेत्तरें दे कन्नै साढ़ै इक बाग होंदा हा बागा बिच्च बड़े सारे पक्षी आने ते उ'नें अपने आह्लड़े बी लाए दे होंदे हे आह्लड़े लाए दे होंदे हे ते फिर असें आह्लड़े च उ'नें केह् करना उ'नें आंडे देने आंडे देने फिर उ'नें बिच्च बाद च उं'दे बच्चे बी होने बिच्च बच्चे होने असें असें दिक्खना बच्चे दिक्खने असें बड़ा खुश होना बच्चें दिक्खी दिक्खियै ते होर बड़े सारे पक्षी आंदे हे उत्थें चिड़ियें दे आह्लड़े होने ओह्दे कबूतरें दे तोतें दे होने तोतें दे तोते जेहड़े होंदे हे ओह् ओह्दे बिच्च दरखत बिच्च गै उन्न बिच्च सराख करियै उत्थै बिच्च आह्लड़े बनाए दे होंदे हे ते उं'दा उं'दे बच्चे बी होने उं'दे बच्चे बी असें दिक्खने असें निक्के होंदे बड़ा शौंक हा बच्चे दिक्खने दा ते तोतें कन्नै पक्खरुएं कन्नै उंदे कन्नै बड़ा खेलेआ असें जाना असें अपने पिता हुंदे कन्नै खेत्तरें च जाना होर उत्थें बाग्गै बिच्च जाना जिसलै तोतें गी दिक्खना चिड़ियां कबूतर ते निक्के निक्के होर बी बड़े पक्षी होने ते केइयें जगह् कां दे उप्पर दूर आह्लड़े होने कां जेहड़ा होंदा ओह् उप्पर जाइयै उप्पर दरखता च सारें कोला उप्पर जाइयै आहलड़ा बनांदा इक होर होंदा बड्डा किश जानवर इल्लड़ इल्लड़ जिसी आखदे उसी चील बी आखदे उन्नै उन्नै बी दरखता दे सब तो उप्पर जाइयै टाप उप्पर बनांदा अपना आहलड़ा ते उं'दे उं'दे बी बच्चे होने इल्लड़ें दे बच्चे तां दूर होंदे हे ओह् ते अस ओह् बी दिक्खी सकदे हे कां दे बी नेईं दिक्खी सकदे हे कां कोलूं डर बी लगदा हा कां टक्क मारने आंदे हे बाकी चिड़ियें दे बच्चें कन्नै खेलना बड़ा ओह् करना जिसलै थोह्ड़े जनेह् उ'नेंगी फंग फुंग लग्गी जाने ते फिर उ'नें उड्डरन लेई पौना आस्ता आस्ता केईं बारी बच्चे उड्डदे उड्डदे थल्लै डिग्गी पौने असें फिर चुक्कियै उप्पर बठाहाने उ'नें आह्लड़ें च ते इ'यां बड़ा सोहना अच्छा लगदा हा उंदे कन्नै खेलना ते मतलब साढ़ा बचपना हा बचपने च अस बच्चे बड़ियां खेलां खेलदे असें पक्षी बड़े अच्छे लग्गने उंदे कन्नै बड़ा खेलना होर उं'दी जिसलै बाग्गा बिच्च जाना असें उं'दी अवाज़ां सुननियां अवाज़ां बी उंदियां बड़ियां शैल लग्गनियां ते पक्षियें जिसलै अपनी अपनी अवाज़ च कुछ कुछ बोलना बाग च ते बड़ा शैल लगदा हा बड़ा मन परसन्न होंदा हा दिक्खी दिक्खियै उनेंगी उं'दी अवाज़ सुनी सुनियै पक्खरूएं दी ओह् बचपन दियां गल्लां होंदियां बचपन च उसलै पक्खरुऐं पुक्खरुऐं बड़ा होंदा हा बचैरें उ'नें असेंगी